ॿ हज़ार चारि सौ वीह रुपिया हिकु लखु पंज हज़ार सोरहं रुपिया ॿ लख सोरहं हज़ार चोॾहंं रुपिया अठ सौ नव रुपिया चारि लखु सत हज़ार ॿारहं रुपिया